کچھ فنون اور دست کاری کپڑے مواد فنون لڑکیاں چوڑیاں بناتی ہے بریسلیٹ بناتی ہیں ڈلیا بناتی ہیں سلائی بنائی کرتی ہیں بہت طرح کے سلائی سلائی بنائی کرتی ہے اور ایئر رنگس بناتی ہیں نوز پن بناتی ہے ڈفرنٹ الگ الگ ڈزائن کے الگ الگ چوڑیاں بینگلس ایئر رنگ جھمکا بناتی ہے اور علی گڑھ میں پنجاب میں یہ پاکستانی سوٹ بہت چلتا ہے جینس ٹاپ چلتا ہے اور لباس چلتا ہے یہاں پہ زیادہ تر شلوار سوٹ چلتا ہے اور اور تھوڑا بہت ویسٹرن ڈریس بھی جینس ٹاپ بھی چلتا ہے بٹ یہ ہم لوگ نہیں پہنتے ہم لوگ اکثر سو شلوار سوٹ ہی پہنتے ہیں جو کہ ہمارا لباس ہے اور علی گڑھ میں یہی پہنا جاتا ہے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں